आं बेंटल बाजारनिफ्राय गस्ला गांसे बायनानै लाबोदोंमोन गोलोम बोथोरनि थाखाय ओरै गस्लाखौ सुथि मोनबोनायखाय बिराद मोजां मोनदों आं दा सानसे मानि गानबाबो इसेबां गुदुं मोना मोजांखौनो मोनदों आं